सृजनशीलता ही एक कला आसा आनी ते कलेंतल्यान आमचें लेखन तयार जाता लेखन करताना तुमी व्याकरण शिकलले आसत जाल्यार चड बरें पडटा आनी त्या व्याकरणाचो उपयोग तुमी रचनात्मक दृश्ट्यान करता भाशा ही व्याकरणानीच प्रफुल्लीत जाता व्याकरण जर तुमकां एकदां भाशेंचें कळ्ळें तर त्या लेखनांत किंवा रचना करतना तुमची सृजनात्मकता वापरून तुमी ताचें योग्य पद्दतीनूय लेखन करूंक शकतात आतां लेखन करप ही एक कला आसल्या कारणान तुमी ताचें प्रशिक्षण घ्या किंवा न घ्या तें तुमकां भितरल्यान येता प्रशिक्षण घेतले उपरांत तुमी तुमच्या कलेंत इंप्रुवमेंट करूंक शकतात ती वाडोवंक शकतात पूण ही जी कला आसा ती भितरल्यान आसपाक जाय तर त्या प्रशिक्षणाचो उपयोग जाता आतां व्याकरण हें एक भाशेचें ह्रदय म्हणू शकता आमी ह्रदय आसता तें जर सारकें नासत तर शरीर काम करचें ना म्हणजें आमचें जें लेखन आसा आमची जी रचना आसा ती बरी जावची ना आनी आमची सृजनात्मकता खंय तरी विकलांग जाल्ले भशेन दिसतली म्हणून आमी भाशेचो अभ्यास करून मागीर आमची सृजनात्मकता तातूंत जर घाली तर दुदान साकर घातलेल्या भशेन जातलें आनी ही लेखनाची जी संवय आसता ती केन्नाय तकली वयर काडटा तुमकां केन्नाय बरोवपाचें अशें दिसता कविता सुचता बरोवपाचें कितें सुचता आनी ती सांबाळप अत्यंत गरजेचें आसता ती सांबाळटना थोडीशीं तारेवयली कसरत जाता कित्याक तुमी कित्याक तुमी खंयय आसतना कितें तरी स्फुरता आनी तुमकां तें बरोवन काडचें पडटा पण अशें जर केलें तर आपली जी कला आसता ती आमी सांबाळून दवरपाक शकतात फकत प्रशिक्षण घेतलें सृजनात्मक लेखनाचें प्रशिक्षण घेतले म्हणून आमी बरोवपाक शकता किंवा आमी लेखन कार्य करूंक शकता अशें जायना कित्याक ती कला आसता ती शिकोवन येना कला आसता ती शिकोवन येना ती भितरल्यान आसपाक जाय इट इज इन बॉर्न टेलेंट आनी ती भितरल्यान आसत जाल्यारूच तुमी प्रशिक्षण घेवन तिका पहलू काडूंक शकतात तिचे पहलू फुलोवंक शकतात ती तुमी वाडोवं शकतात अशें आपल्या सृजनात्मकतेचो वापर व्याकरण आनी रचना ह्या तकनिकी दृश्टीनीं दोनूय बाजू सांबाळून आमी जर केलो तर आमचें लिखाण खरेंच बरें जातलें